आस्सा जों जुनारफोर फिसियो जे मोसौ बोरमा अमा दाउ बिदि फिसियो जों बेबायदिनो जुनारफोर फिसिब्ला मोसौफोर फिसिब्ला जों मोसौनि गहालिफोरखोबो मोजां साब सिखोन खालामनांगौ बिथिं आरो बै ऐद बोरमानि बोरमाखो दोननाय न'खोबो जों साब सिखोन खालामना लाखिनांगौ साफा खालामनानै लाखिनांगौ सानफ्रोमबो बिदिनो खालामनांगौ दाउफोरखौबो बे दोननाय गग्रा न'खौ साफाहै लाखिनांगौ बिदिनो अब्ला दाउफ्राबो थानो मोजां मोनो बेबायदिनो ओइ जुनार बोरमाफ्राबो बिदिनो साफा खालामब्ला दोनग्रा न'खौ साफा खालामब्ला थानो सुबिदा मोजां मोनो आरो मोसौफ्राबो गहालिफोरखो साफा खालामब्ला एसे मोजां मोनो बिदिनो बिनि बिदि बे जुनादफोरनि बेरामाव बिदिनो बेराम नुजायो अनेखआव बिदिनो सुक्रा बेमार जायो बे सुक्रा बेमार बेफोरो मोसौनि थाखाय बेमार जायो सुक्रा बेमार जायो बै गोजा मा बेमार जायोब्ला जों बे ड'क्टरनिफ्राय परामर्ख लानो गोनां जायो बिदि पटासफोर एसे मुलिफोर बाहायनो गोनां जायो अब्लासो जों बिखो माबानो हायो फाहामनानै एसे आबाद लानोगोनां जायो जोथोन लानोगोनां जायो मोसौ बोरमा बिदिनो अमा थिख बेबायदिनो जोथोन लानो गोनां जायो बिदिनो मोसौफ्राबो बिदिनो अनेख बेमार जायो बिदिनो बिगुरनि एसे अ सिथर बेरनाय बेराम जायो बेफोरनि थाखैबो एसे ड'क्टरनि परामर्ख नांगौ जायो बे ड'क्टरनि मुलि दौनोगोनां जायो होनो गोनां जायो बेबायदि बिदिनो बोरमाफ्राबो बिदिनो बिसोरखोबो बिदिनो बा माबानो गोनां जायो ओइ जोथोन लायोब्ला होमब्लाना बे बोरमाफ्राबो देरनायाव मानायाव गासैबो मोजां जायो बोरमायाबो जाहोनायाव आदार होनायाव जेसांनो आदार मोजां होनो हागोन एसांनो बोरमायाबो गावनि मोजां देहाफोरखो लाखिनो हायो बिदिनो दाउफोरनावबो बिदिनो आदार होनांगौ आदार होब्लासो गाव आदार होयोब्ला जाया आदार होयो बिनि उन उन थाफायो आदार मोनजानो थाखायनो बिसोरो अब्लासो बिसोरबायदि मोनजानाय आदारजोंसो बिसोरो देरनो हायो बिदिनो बेबायदिनो देरलाङो सोबआनो बिदिनो बे मोसौआबो बिदिनो गांसो जेसांनो गांसो होगोन जेसेनो बे मोसौआबो मोजां मोनगोन आरो न'नि जाय बिगुमाया आदार होबाय थागोन दोगोन दान्दुल हैगोन बिफोरखोसो सिनाय मोनो बेखायनो बे मोनजायो आदार लाबोग्रा बा गांसो हानानै होयोब्ला मोसौआबो एसे उदै बुंब्ला एसे देहाफोरखो मोजां लाखिनो हायो देरो बेबायदि देरो बेबायदिनो मोसौ लानाया गाज्रि नङा मोसौआ जों मोसौनिफ्रायबो जों बुहुद हासारबो मोनो जों मोसौ खिनायनिफ्राय जों हासार मोनो बेवहाय जों खिथि बाथियावबो जों बिनि हासारखो जों लागायनो हायो होमब्ला जों आबादावबो जों बेयाव बिनि हासारखो होनानै आबादावबो एसे देनहोनो हायो आवगायनो हायो जों आबाद मावनानै जों खिथि बाथिखो जों एसे उनन्त खामनानै बै हासारनि जुगेदि हायो बे मोसौनि खिनायनि खिनायनि गोबोरखिनिफ्राय जों जों खिथि बाथि एसे आबादाव होनानै जों खिथि बाथियाव उनन्त खालामनो हायो बिदिनो जों बहाबा जोंनो थाखा फैसानि एसे अभाब जाब्ला जों बै मोसौ जुनादफोरजों फेदेरनानै दोननाय बै फेदेरना दोननायफोरखौ जों एसेब्लाबो जों फाननानै जों एसे फैसा जों मोननो हायो जों बिदिनो मानसिनि देहाखोबो जों माबा अनेख नांगौफोरखौबो जों बे जुनाद फाननानै जों मोननाय रांफोरदों जों एसे बे बेमारफोरखौ जों नायनानै लानो हायो बा माबा मोनसे सुबिदाफोरखौ लानो जों लानो हायो नांगौबायदि सुबिदाफोरखौ जेनेबा जों मोसौ बोरमा बिदि अमा नैबे फाननानै बिदिनो जों बिदि आदार होयै होयै अमाखोबो जों आदार होनानै फिसियो बिदिनो आदार होबाय थाब्लासो अमायाबो देरो जों बेखायनो बेखो बि जेतिया देरबाय लावबाय अब्ला जों माबा मोनसे नांगौ जाबाय फैसा रांफोर नांगौ जाब्ला जेनेबा जों बेखो फाननानै बिनिफ्राय आं मा रां दिहुननानै जों माबा मोनसे नांगौ नांगौ समफोराव जों बाहायनानै बाहायनो हायो आरो बेनि रां मोननायनि फाननायनि रांखौ मोननानै बेबायदिनो जों मावो बेनिखाय जों जुनार जुनारफोरखौ जेनेबा मोसौ बोरमाफोर बेबायदिनो अमा बिदिनो दाउ जों फिसियो जों बेफोरखौ गासैखोबो जों गावनि नांगौफ्राव एसेफोर सहाय मोननो थाखाय जों बे गासैबो जुनादफोरखौ जों फिसियो आरो जाहाथे मुलाम्फा मोननो थाखाय बा जाहाथे भबिस्त जों जेनेबा आवगायलांनो थाखाय बेबादि नांगौफोराव जों जे आवगायलांनो थाखाय बेबायदि जों बे जुनादफोरखो जों फिसिनाय जायो आरो